ہمارے مہذب میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دعا تعویذ بھوت پریت اور جادو ٹونے یہ سب پہ بہت عمل کرتے ہیں بس ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے دعا تعویذ سے کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن ایک انسان کے اندر ایک وہم ہو جاتا ہے کوئی کام بگڑ گیا کوئی مسئلہ ہو گیا تو اس نے فلاں نے کردیا ڈھماں نے کردیا دور جاتے ہیں چادر چڑھاتے ہیں منتیں مانتے ہیں اس کے ایسے کرنے سے وہ ہوجائے گا یہ منت مانگ لو تو یہ منت پوری ہو جائے گی بٹ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے کیونکہ آج کل کے لوگ صرف اس چیز کو بڑھاوا دیتے ہیں جو ہمارے اسلام میں غیر ہے بالکل اس جائز نہیں ہے اور دعا تعویذ تو بالکل بھی جائز نہیں ہے اور زیادہ تر جو جادو ٹونے وغیرہ ہوتے ہیں یہ سب تو ہم لوگ کے اسلام میں سخت سخت منع کیا گیا ہے اس چیزوں کو ہم لوگوں کو اس چیزوں سے دور ہونا چاہیے کیونکہ ایسی کوئی چیز اس دنیا میں ہے ہی نہیں بھوت پریت جیسی کچھ بس وہ انسانوں کے اندر ایک وہم ہوتا ہے جو انسان اپنے اندر خود پیدا کرتا ہے اس وہم کو اور خود اس سے لڑ رہا ہوتا ہے اس لیے اس دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کے بس کے باہر ہو بھوت پریت کچھ نہیں ہوتا ہے ایک وہم ہے جو انسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے اور رکھتا ہے